मुंहिंजो पासपोट हाणे जी डेट ख़तमु थियण वारी आहे हुनखे रिन्यू कराइण जी ज़रूरत आहे जॾहिं पासपोट ठहंदो आहे ॾह साल लाइ प्रोसेस हलंदो आहे मां अलॻि अलॻि जॻहयुनि ते सफ़रु कयो आहे इनकरे मुंहिंजे पासपोट जी डेट ख़तमु थी चुकी आहे हाणे हिनखे मूंखे रिन्यू कराइणो आहे अगिले सफ़र खां पहिरीं छह महीना पहिरीं मूंखे मुंहिंजो पासपोट रिन्यू कराइणो आहे ऐं इहा ई चर्चा मां मुंहिंजे एजंट खां कयां थी उन्हनि मूंखे इहा ई राय ॾिनी की असां जयपुर पासपोट ऑफ़िस मां तव्हां खां अपॉईंट्मेंट वठूं था हुन अपॉईंट्मेंट डेट तव्हां वञी करे उते फीस भरे अगरि तव्हांखे तत्काल में पासपोट ठाहिराइणो आहे त हुनजी फ़ीस चारि हज़ार लॻंदी ऐं नॉर्मल में तव्हांखे पासपोट ठ खपे त हुनजी फ़ीस ॿ हज़र लॻंदी पर असांखे तत्काल में खपे त चारि हज़ार फ़ीस ॿ हज़ार पहिरीं वरतनि ॿ हज़ार उसे उते असांखे जयपुर पासपोट ओफ़िस में जमा कराइणा पवंदा हुननि सॼा पन्ना डॉक्यूमेंट्स असांजा पूरा कया पुराणो पासपोट हुनजी फोटो कॉपी टेन्थ ट्वेल्थ जी मार्कशीट ही सभु खणी करे असां जयपुर पासपोट ऑफ़िस असांजो टाइम हो यारहें खां ॿीं जे विच में असां सवा ॾहें लॻे जयपुर पहोची वियासीं उते पहुची करे असां पंहिंजा पन्ना अंदरि ॾिनासीं अंदरि ॾेखारे असांजो इंटरव्यू फोटो खिचियो वियो इंटरव्यू वरितो वियो असां खां पुछनि था किथे किथे कहिड़ी कहिड़ी कुंड कुर्छ में विज़िट करे आया आहियो असां ॿुधायासीं हाणे असांजो अगिलो इंडोनेशिया वञण जो प्रोग्राम आहे त उ उते लाइ असांखे पासपोट असांजो रिन्यू कराइणा आहिनि हिन में पन्ना भी ख़तमु थी विया आहिनि असांजी डेट छह महीना पोइ आहे छाकाणि त पासपोट छह महीना पहिरीं रिन्यू कराइबो आहे पासपोट ऑफ़िस वारे पुछियई तव्हां छा जे लाइ था वञो इहो ई ॿुधायोसीं की सतसंग आहे हुन में असां असांजी फेमिली सां गॾु वञूं पिया उन्हनि असांजी सॼी ॻाल्हि ॿुधी असांजा पन्ना सबिमिट कयनि ऐं असांखे चयनि हफ़्ते पंद्रहनि ॾींहंनि में टपालीअ जे थ्रू तव्हांजे घरि तव्हांजो पासपोट नओं पहुची वेंदो ऐं हुननि जा लख थोरा करे शुख़्रु शुख़्रु अदा करे असां पासपोट ऑफ़िस में निकितासीं